کام والے مقامات پر جب کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ تنازعات ہوں تو ہم اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے والا اگر غصہ کر رہا ہے کسی بات پر تو ہم اس کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ اور پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو میں بھی غصہ کروں گالی گلوچ کروں لڑائی جھگڑے کروں نہیں ایسا بالکل نہیں کرتے بلکہ سنجیدگی سے اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور خوشی خوشی اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ یہ جو غصہ یہ تنازعات جو ہیں ختم ہو جائیں اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں